ہیلو ہیلو آپ گیس گیس ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی وہ میں نے پچھلے مہینے اپنا گھر بدلا ہے اور مجھے اب سلنڈر کی ضرورت ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا نیا پتہ پرانے پتے سے بدل کر بدل دیں اور جلد ہی سلنڈر نئے پتے پر بھجوا دیں